म्हाका शांत आनी जूनी गाणी आव आयकूपाक आवडटात चड करून एकोणिशें णव्वद ते दोन हजार ह्या वर्सां मदितलीं गाणीं म्हाका खूब आयकूपाक आवडटात गाण्याचे कित्येंक प्रकार आसात प्रत्येक मनशाची आवड ही वेगळीं आसतां तशेंच प्रत्येकाक आयक गाणी वेगळें वेगळें भशेचें आयकुपाक आवडटा गाणीं आयकुपाचें खूब फायदें आसतां एका संशोदनान अशें सिद्द जाल्ले आसा की गाणें आयकतरेन रक्त प्रवाह सुरळीत सुरू जाता हार्ट रेट आनी बिपी बीन वाडिल्लो आसल्यार तो कमी जावपाक गाणें आयकल्यार मदत जाता गाणें आयकतगीर मेदूंची विचार शक्ती वाडटा तेची काम करपाची ही क्षमता वाडटा तशेंच गाणें आयकतगीर मनाचेर आसलो ताण कमी जावापाक मदत जाता जर तुमी केन्नाय उदास आसता आनी गाणें आयकल्यार तुमचें मुड बदलतां तुमकां त्रास आसतना गाणें आयकल्यार काय तुमी काय वेळा आपलो त्रास विसरतात आनी गाणें आयकतगीर त्रास विसरपाक मदत जाता आनी त्रासय कमी जावपाक शकतां व्यायाम किंवा काम करतना गाणें आयकल्यार तुमचें काम करपाचे उमेद वाडटा आनी तुमची कामां बेगीन जातात तशेंच गाण्यान एकाग्रता वाडटा